आमी आमचो कचरो ओलो आनी सुको घरांतूच सेपरेट करपाक जाय जशें प्लास्टीक पेपर्स कवचेचीं आयदनां एल्युमिनियमाचे दबे हे सगळें सेपरेट करपाक जाय आनी हे आमी एके रिसायकलींग सेंटर्स हांगा व्हरून दिवपाक जाता जशे नेसाय थंय ते ड्राय आनी वेट वेस्ट घेता तशेंच वी रिसायकलींग इंडस्ट्रीज इ वेस्ट घेता जशे टि वी कंप्युटर्स एप्लायन्सीस